صرف مخصوص علاقوں میں تیراکی کریں جہاں لائف گارڈ موجود ہوں جب بچے تیراکی کر رہے ہوں تو اس اس وقت بڑوں کو ہمیشہ اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے جہاں کوئی لائیو گارڈ وہاں موجود ہوں ساحل سمندر کے بند علاقوں میں خلجوں اور ندیوں جیسے پانی کے ذخائر میں تیراکی نہ کرے پارکس کے ساحل روزانہ میمورائڈ ڈی ویبڈ ایڈ سے لیڈر ویبڈ تک کھیلتے رہتے ہیں جب دس بجے سے شام چھ بجے تک انووائسی پارس کے آؤنٹ جمعرات جون سے روزانہ کھیل رہے ہیں بنیادی تیراکی کے پانی کے حفاظت کے محاورے سیکھیں بارش کی سال بہتر سیکھنا تیراکی کی سطح کو کیسے فراہم رکھتا ہے تیراکی ہم ایک دوران حوصلہ مند اور متوجہ کے کچھ طریقے ہیں یہ ہیں کہ ہمیں اپنی صحتمند رہنا چاہیے اور جب بھی ہم تیراکی کریں تو جب بھی پانی میں تیراکی کریں تو حوصلہ مند ہوں اور پوری حوصلہ سے یہ ساتھ تیراکی کریں جا چاہیے کہ بچوں کو ندی تالابوں میں نہیں بھیجیں سوئمنگ اگر کرنی سیکھنی ہوں تو سب سے پہلے سوئمنگ پول کا استعمال کریں وہاں جائیں وہاں لائیو جیکٹ کے ساتھ سوئمنگ کریں کوئی سکھانے والا ہو بڑے ہوں یہ سب رہیں تب بچوں کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ سوئمنگ کریں سوئمنگ کے نتائج جو کچھ طریقے ہیں یہی ہیں اور توانائی کے کچھ سطح پہ کیسے برقرار رکھتے ہیں